ہیلو کیا میری بات سویگی سے ہو رہی ہے جی در اصل ابھی کچھ دیر پہلے میں نے چکن بریانی آڈر کی تھی لیکن جب وہ بریانی مجھے ملی تو وہ مجھے پسند نہیں آئی جی باسی لگی خوشبو بھی اچھی نہیں تھی جی تو کیا اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ بریانی واپس ہو جائے گی یا نہیں جی اچھا ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اسے واپس کر لیجئے ہاں کتنا ٹائم لگ جائے گا

ٹھیک